हिंदी भाषा के क्षेत्र में अन्य कम प्रचलित बोलियाँ किस तरह से सम्बंधित हैं मतलब जैसे हिंदी भासा के क्षेत्र में आप देख राजस्थान की पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें तो ऐसे सब लोग ज़्यादातर बात अगर ऑफिस में स्कूल में हैं तो हिंदी में बात करते हैं और अगर वो अपने घर में है तो मारवाड़ी राजस्थानी भाषा में बात करेंगे ऐसे ही ऐसे ही अगर आप और किसी भारत के किसी और स्टेट में चले जाओ लाइक गुजरात में जाते हैं तो बेसिक जो उन का बाहर का वातावरण है बाहर का बातचीत करने का तरीका है वो हिंदी या इंग्लिश में होगा पर वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ है अपनी फैमली के साथ बैठे हैं तो वो अपनी फैमली लैंग्वेज लाइक गुजराती में ही ज़्यादा बात करना फिकर करेंगे उसी तरह आप अगर उड़ीसा में चले जाते हो तो वो उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं उसी तरह अगर तो मतलब आप पर्टिकुलर जैसे जैसे राजस्थान के अलग अलग स्टेट्स हैं अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं देखते है तो हिंदी भाषा यूज़ होती है और वो अगर अपनी फैमली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो वो अपनी फैमली लैंग्वेज लाइक हिंदी में गुजराती में मराठी में राजस्थानी में इन भाषाओं में ज़्यादा बात करते हैं